फिशिंग जेह्का इक इंटरेस्टिंग कम्म ते है गै है जि'यां ग्रांऽ च लोक केह् करदे कि जिसलै फिशिंग दा उसलै जैदा कम्म उसलै होंदा कि जिसलै जैदा बरखा पेदी जां जैदा मच्छियां होन तां फिर सारे अपने जांगला लेइयै जेह्का मचछियां पकड़ने आह्ला होंदा उसी लेइयै जंदे उठी ते मच्छियां पकड़दे न ते कन्नै इंटरेस्टिंग ते ऐ गै उसदे बिच फन बी होंदा उसदे च जेह्का प्हाड़ें दी ओह् ऐ हवा जेह्की ठंड़ी ऐ जेह्का पानी ऐ उसदे च शैल अपनै ओह् कम्म ते करदे गै हैन ते जेह्के प्हाड़ें दे लोक बड़े सारे फिर ग्रां दा इत्थै आइयै शैह्रा च आइयै मच्छियां दा आइयै अपना कम्म जेह्का आइयै ओह् करदे न मच्छियां जेह्कियां न ओह् टेस्टी बी लगदियां लोकें गी तां गै जेह्का उं'दा कम्म चला दा अलग अलग जगह् पर अलग अलग टाइप दी जेह्की मच्छी हो थ्होंदी ऐ ते जेह्की जेह्की बड़ियां बड़ियां प्रसिद्ध बी ऐ न ते बड़ियां बड़ियां मश्हूर बी हैन ते इस जगह् दी जेह्ड़ी मच्छी ऐ बड़ी मश्हूर ऐ अपनी अपनी ओह् ऐ रेसिपी ऐ असें कि'यां बनानी ऐ केह करना ऐ साढ़े ते मछली दा अम्बल बी बनाया जंदा ऐ खट्टा ते इ'यां बी मछली फ्राई बी कित्ती जंदी ऐ जि'यां प्याज ते टमाटर भुन्नियै ते लहसन पाइयै उसदे च उसी मछली फ्राई करियै बनाना लेकिन डस्टिंग आकोपेशन ते ऐ गै ते बच्चें गी बी बड़ी पसंद ऐ